ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा बेबस्था बेहतर बनाबऽके लेल सरकार किछु नहि केने छथिन एतौके गाँवके मतलब इसकुल सबमे पानि लागै छै बच्चा आबऽके मतलब कि कोनो सुख सुविधा मतलब एतहु नहि बुझा रहल छै सारा इसकुलसब बन्द ओहिना पड़ल छै खण्डहर जेना लागै छै कनिको मतलब ओकर सुधार नहि केने छथिन बनबऽके लेल मतलब इसकुल सबमे पानि लागै छै इसकुल पहिलहु छलै बढ़िआँ तऽ ओहिमे मतलब बच्चासब नहि आबै छलै इसकुलके टीचरसब बढ़िआँ नहि छलखिन हेँ नहि पढ़बै छलखिन हेँ बढ़िआँ मतलब कि खानोसब नहि बनबऽवाली मतलब रहै छलैए तऽ खानो नहि बनै छलैए जाहिसँ बच्चासब मतलब आकर्षित भऽके मतलब अएतै पढ़ऽलए चाहे कोनो बात नहि छलैए लेकिन आब धीरे धीरे मतलब सुधार भऽ रहल छै जाहिमे मतलब सरकार बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ मतलब केलखिन हेँ इसकुलसब बनबाकऽ फेरसँ मतलब चालू करबेलखिन हेँ बढ़िआँ बढ़िआँ शिक्षकसब आब आबै छनि पढ़बै छथिन बहुत बढ़िआँ बच्चासब आब आबै छथिन पढ़ऽलए बढ़िआँसँ खेनाइओ मतलब भेटै छै बच्चासब खाइ छथिन पढ़ै छथिन रहै छथिन आओर बेबस्था एखन मतलब धीरे धीरे बहुत बढ़िआँ केलखिन हेँ पहिले छलैए बच्चासब नहि आबै छलैए सब मतलब खाली खाइलए आएल आओर भागि गेल लेकिन आब छै जे धीरे धीरे सुधार भेलैए तऽ बच्चोसब आबै छथिन पढ़ऽलए मतलब खानो खाइ छथिन पढ़बो करै छथिन ग्रामीण मतलब गाँवके क्षेत्र छै तऽ इसकुलसब धीरे धीरे आब काफी पहिले कम छलै इसकुल लेकिन आब धीरे धीरे बहुत इसकुल बनि गेलैए गाड़ीसँ मतलब कि साइकल भेटै छै बच्चासब साइकलके अथीसँ आबै छथिन पढ़ऽलए सब बहुत बढ़िआँ मतलब कि केलखिन हेँ सरकार बच्चासबके सुख सुविधा बहुत भऽ गेलै अब पढ़ैओ मतलब बौआ बच्चासब बहुत मतलब बढ़िआँ छै एकदम धीरे धीरे मतलब सब केलखिन हेँ बेहतर आब मतलब घरसँ आबऽ परमे बच्चासबके पाइओ भेटै छै ताहिके लऽ कऽ मतलब कि आओर गार्जियनोसब पढ़ाबऽ चाहै छथिन अपना बच्चासबके सरकार एतेक सुविधा देलखिन हेँ तऽ बढ़िआँ छै आब भऽ रहल छै विकास इसकुलके लऽ कऽ